अ हेल्ल' मतेन ब्रह्म ए दखान होदोंथ'

अ बयलार दङ ओमफ्राय अमा बेदर दङ

बोरमा बेदरथ' बोरमा बेदर गैयालै अमासो दं अमा हा मोजांखौनो हरदोंमोन माथो मोजांखौनो हरदोंमोन आं

बोरै हारा हारागोजा जाहैखो ए बे साकरफ्रानो बिदिनो खालामना होबायदालां साकर दंमोन ना आंनाव बै बेदर हायना हरग्राफ्रा एवग्राफ्रा फानलुखौ बारा होबायखोमा औ दे जागोन दे मोजां होनोसै

दे एबार मोजां होसिगोन दे

मोजाङै एवसिगोन ओमफ्राय बै मेजेमखौबो एसे मोजां होनोसै

मेजेमखौ एसे मोजां मोजांखौ होनोसैब्रा ओमफ्राय

ए सावनायाथ' आंथ' सावा बेफारिनिफ्राय लाबोनासो संफैनाय नालाय हाब बोरै मिथिबावनो बे खोमोन थानाय ना थादों मिथिला लाबोग्राया बेलेक लाबदोंलै आं मात्र' माने थिनग्राल'सो आङो बे लाबोग्राया लाबोबायना जाहा ताहा लाबोबायना बिसोरो आं नुस्लाबासै खोमोन दंना मा दं मिथिया आङो

बिसोरो बेनोसै जाब्बा जुब्बाल' लाबोग्रा मालिकखौसो एकदम रायहोग्रासो बिसोरो जाहा ताहा लाबोला बायो ए थैदोलै ओमफ्राय नोङो जा जादोंना जायाखै बेखौलाय

होम्बाथ' नोंना

फैसाया होम्बाथ' लस जाबाय नोंहा फैसाया लस जाबाय ओरैनो ओरैनो प्लेटाव माबाखा पन्सास ताका दे दे दे ओ उनाव रायज्लायलायनोसै दे नांगौबा आं मोजां फैसाखौ लानाय नंलालै ओरैनो हरसिगोन आं दा दाननानै दे औलै अनलायलायनि गेजेरजों मिलायनांगौ गावजोंगाव दे दे दे दान्दो